हाँ ऐसी कई बैंक की नीतियाँ हैं जो हमें समाचार पत्र और इंटरनेट द्वारा पता चलती हैं क्योंकि जब हम बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो हम वहाँ पर अपना पंजीयन नंबर देते हैं जिससे वह हम को संदेश भेजता है और हमें नीतियों के बारे में बताता है इसी प्रकार हम समाचार पत्र और समाचार चैनल पर जब स देख जानकारी देखते हैं तो उसमें भी बताया जाता हैं कि बैंक के द्वारा क्या नई नीति आई है और हमें उसका पालन किस तरीक़े से करना है यह भूमिका समाचार पत्र और इंटरनेट की होती है जो कि सभी तक प्रचार प्रसार करती है और सभी तक जानकारी पहुचाती है यह बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपना समय भी बचा सकते हैं क्योंकि हमें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती समाचार और इंटरनेट द्वारा जानकारी हमें घर पर ही मिल जाती हैं और हम इससे जागरूक हो सकते हैं और नीतियों को समझ सकते हैं इसके क़ानून क़ायदे और नियम यह हमें सूचना देते हैं और जानकारी हम तक पहुँचाते हैं